ہلو السّلام علیکم آپ راما اِس اسٹیشنری شاپ سے بات کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس رائٹنگ پنس اویلیبل ہوں گے بلو اینڈ بلیک کلر میں نٹراج کمپنی کے یا ڈامس کے بال پین جی جی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کیا چارٹ پیپرس ہوں گے ڈفرنٹ ڈفرنٹ کلرس کے

لیکن مجھے تو وائٹ بھی چاہیے تھا کب تک آ جائیں گے چلیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو چارٹ پیپر ہوں گے اُس کا مٹیریل ٹھیک ہوگا جی چلیے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کچھ نیو اسٹیشنری کا سامان جیسے کہ جو ٹرنڈ میں ہو آج کل اِس ٹائپ کا کچھ سامان ہے آپ کے پاس کیا سارے کلرس میں ہیں مارکر اوکے اوکے جی جی واش واشو ٹیپ کب تک وہ مِل جائیں گے واشو ٹیپ جی ٹھیک ہے اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور آپ کے وہاں اسپائرل نوٹ بکس بھی مِل جائیں گی جی اُس میں کتنے پیجز ہوں گے ایک میں اور وہ اُس کے پیجز جو ہوں گے وہ اچھی کوالٹی کے ہیں جی ٹھیک ہے پھر میں لے لوں گی آ کے اللہ حافظ